जोंनि ओनसोलाव मोनसे गिदिर सहायनांनाय टेक्नल'जिजों सोमोन्दो थानाय मोनसे जेंनाया जादों मबाइल टावार हमा नेटवर्क जों मोजाङै मोन्नो हायाखै जायनि जाहोनाव जों नेटवर्कनि जाहोनावनो जों बायदि बायदिसिना खामानिखौ जों टेक्नल'जि कम्पिउटारजों बा मेसिनजों नेटनि थ्रुयै मोजाङै मावफुंनो हाया मुबाइलाव रायज्लायनोबो इसे गोजानथिं थांनानै रायज्लायनांगौ जायो आरो गुगोल बायदिसिना सार्स माखासे गोनांथि बाथ्राखौ जों गुगोलनिफ्राय मोनो बे गुगोलनिफ्राय मोननो थाखायनो जों सार्स खालामनानै नायब्लाबो मोना हान्थामेलानि बायदिसिना प्रब्लेम जानानै फैयो निउसफोरखौबो जों सम थि समाव जों मोननो हाया जायखौ गोसो बेखौ नायनो लुबैब्लाबो जों नायनो मोना सरासनस्रायै बुंनो थाङोब्ला टेक्नल'जिया दा मुगायाव जोबोद गोनांथार मोनसे आयदा जाय टेक्नल'जिया नङाब्लानो दानदिसे जों साननो हाया लेखा फरायनाय बा मोनसे सरखारि मानिबा मोनसे आसननिनि थाखाय एफ्लाय खालामनाय बायदिसिनाखौ आथिखालाव मबाइलनि जुगेदि नेटवर्कआव गावनो एक्सप्ल'र खालामनानै एप्लाय खालामनो हायो एप्लाय खालामनो हायोब्लाबो नाथाय जोंनि टेक्नल'जि जेराव जों जोबोद मोजां कन्दिसनै नेटवर्कफोरखौ मोनब्लासो बेफोरखौ जों एफ्लाय खालामनो हायो बाहायनो हायो बा जोङो सोरखारनि गासैबो सुबिदाखौ मोनजोबनो हायो बेफोरबायदि असुबिदा दानि टेकनिकेल मुगायाव दानि टेक्नल'जिनि मुगायाव बेफोर गासैबो सुबिदाया जाफुंसारोबासो जोंनि हादोरआबो जोंनि ओनसोलजों लोगोसे जोंनि ओनसोला दावगानाय मानैनो मोनसे हादोरनि मोनसे मोनसे फेक्ट'र जानानै फैयो जाय ओनसोलाव बेफोर टेक्नल'जिया आखा फाखा दावगालांगोन बे ओनसोलाव जों साननो हायो कि बेनि लेखा फरा बायदिसिना गियानि गुनि बा मेसिन बायदि बायदिसिना टेक्नल'जिखौ साननो हायो टेक्नल'जि नङाब्लानो आथिखालाव जों थांनानै थानो हाया ओंखायनो जोंनि ओनसोला ओरैबायदि मोनसे ओनसोल बे ओनसोलाव माने बै बै देभलप जानो जौगाखांनायनि मोनसे गोनांथार जानानै फैदों ओंखायनो जों आसाम हादोरआव थानानै आसाम हादोरखौ लोगोसे भारत हादोरखौ खावलायो खि जोंनि ओनसोलावबो बे टेक्नल'जिया जोबोद गोरलै जानानै फैयो बेफोर सुबिदाखौ मोननो हायोब्लासो जोंनि नेकस्ट जेनेरेशननि गथ' गथाइफोराबो जोबोद गोरलैयै दावगालांनो हागोन बायदिसिना गोदान गोदान नेटनि थ्रुयै गोदान गोदान आदब खायदा गोदान गोदान रादाब गोदान गोदान बायदिसिना लेशनफोरखौ सोलोंनो हागोन होननानै आं सानो